ہاں بھائی آپ سویگی سے بول رہے ہیں ارے وہ میں نے ایک آڈر پلیس کرا تھا پیتزا کا جی جی نہیں وہ مجھے کینسل کروانا ہے

نہیں آپ آرڈر کینسل کر دیجیے نہیں وہ چاہیے نہیں ہے ایکچولی جی جی جی اچھا یہ ریفنڈ تو مل جائے گا نا کہ والیٹ میں آئیں گے یہ روپئے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے میرے

تو آپ ٹھیک ہے آپ آرڈر کینسل کر دجیے ٹھیک ہے اور پیمنٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گا نا جی چلیے تھینک یو بھائی